मैं उज्जैन की निवासी हूँ हमारे यहाँ पे महाकाल मंदिर है जो कि बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक हे जो कि अपने विशेष महत्व से जाना जाता है क्योंकि यह दक्षिणमुखी एकलौता दक्षिणमुखी शिवलिंग है विश्व में यह और कहीं नही है सभी शिवलिंगों का मुख दूसरी ओर होता है परंतु इनका मुख दक्षिण की ओर है इसलिए इनको अनिवार्य अनिवार्य ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है जिनके दर्शन किए बिना कहीं की भी यात्रा समाप्त नही होती है तो सामान्य तौर पर हमारे यहाँ पर पर पर्यटकों का आना जाना आवाजाही उनकी लगी ही रहती है जिसके चलते महाकाल क्षेत्र में महाकाल के आस पास वाले क्षेत्र में कई लोगों ने अपने घरों को घरों में पर्यटकों के रहने की सुविधा उनको होम इस्टे बना दिया है साथ साथ धर्मशालाओं एवम होटलों का निर्माण किया हे गेस्ट हाउस पे आउट जैसी नई नई कार्यशाली शैली को भी अपना रहे हैं इसके साथ ही हमारे यहाँ पर महाकाल लोक बनने के बाद हमारे यहाँ पर पर्यटकों का आवाजाही में एक बहुत ही सराहनीय वृद्धि देखी गई है जिसने हमारी क्षेत्र की इकोनॉमी को बहुत अधिक बढ़ा दिया हे लोगों ने अपने घरों को पूर्ण रूप से होम इस्टे मतलब घर में रहने वाली सुविधा के रूप में परिवर्तित किया है वह लोग ख़ुद महाकाल क्षेत्र से दूर अपने नी नये निवासी स्थानों को प्राप्त कर रहे हैं और उनके पुराने स्थानों को होटलों एवम होम इस्टे के रूप में बना रहे हैं हमारे ही घर के पास में ही एक आशियाना होम इस्टे है उसके पास में रागिनी होम इस्टे एसे कई होम इस्टे हैं एवम जेन धर्मशाला ब्राह्मण समाज धर्मशाला अथिर अखिल भारतीय धर्मशाला जैसे कई धर्मशाला हैं और होटलों पर भी हमारे यहाँ पर कई प्रकार की होटलें हैं हमें सस्ती से सस्ती एवम महंगी से महंगी हर प्रकार की अंजू श्री है मित्तल है इसके अलावा हमारे यहाँ पर महाकाल होटल है जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाती हैं इसके अलावा हमारे यहाँ पर भोजन एवम रहने की सुविधाएँ भी बहुत अच्छी हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर भोजन क्षेत मालवा क्षेत्र लग जाता है जहाँ पर भोजन अपने आप में ही एक विशेष रूप में होता है हमारे यहाँ पर बनने वाली दाल बाफ़ले बहुत ही अच्छे और एवम स्वादिष्ट भोजन प्राप्त होता है इसके अलावा हमारा पर्यटक को हम यहाँ पर बहुत बढ़ावा दे रहे हैं जिससे चलते हमने बहुत सारे नए होटलों को भी बनाया है उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट भी हमने दिखाई एवम कई होम इस्टे जो पुराने लोग रहे रहे थे उन्हें अपने पुराने घरों को तोड़ कर नई बिल्डिंग्स बना लिए ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स बना लिए क्योंकि हमारे यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही निरंतर रूप से बढ़ती जा रही है और महाकाल लोन लोक बनने के बाद यह तो एक बहुत ही रूप मतलब बहुत ही अनोखी वृद्धि हमने देखी है जो कि बहुत कम समय में हमारे यहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने बहुत बूस्ट कर दिया है इसलिए हम हमारे यहाँ के पर्यटकों को हमारे को सभी सुविधाएँ देना पसंद करते हैं इसके साथ ही हमारे यहाँ पर नई होटलों का निर्माण नई धर्मशालाओं का निर्माण साथ ही फ़्री में रहने के लिए धर्मशालाओं का निर्माण जो कि महाकाल मंदिर की ओर से बनाई जा रही है उसके अतिरिक्त हमारे मंगलनाथ के क्षेत्र में संदीपनी आश्रम है उस वहाँ उन क्षेत्रों में भी नई धर्मशालाओं का निर्माण किया जा रहा है ताकि वहाँ पर भी जो कृष्ण सुदामा धाम है इसके अतिरिक्त मंगल मंगलनाथ के में होने वाली पूजा मंगर मांगलिक पूजा के लिए जो लोग पर्यटक आते हैं उनके लिए भी सुविधा युक्त धर्मशाला एवम होटलों का निर्माण किया जा रहा है